औ आङो धेमाजिआव थांनो नागिरदोंमोन सुपार जों दा थांनायफोराव कय घन्टा लायो आरो फेसिलिति आ मा मा दं बहा बहा लाखियो आं दथ'मानिफ्राय थांगोन औ औ धेमाजि

ओ ओ

होनबा गाबोन ओंखारसै ओ टिकेट खौ अ अ औ दे दे होनबालाय आङो दथ'मानिफ्रायनो गाखोनायखौनो लानोसै नामा जाहाथे माने सिट आ सिगांनि सिट आव मोननाय बादि खालामदो औ औ औ

मा हेल' आंजों लोगोआव बेसेबां कय के जि नि माल माथा लाफानो हायो औ सि जोम लाना अ दे होनबा औ